फॅमिली म्हणजें म्हज्या कुटूंबांत म्हजो डॅडी आसा ताचें नांव सिदेश केरकर ते डुकले कंस्ट्रकशनांत काम करतात मागीर म्हजी मम्मा जी आसा ती पी डबल्यू डी ऑफिसांत काम करता आनी म्हाका सक्की भयण एक आसा जी म्हज्याकून धाकटी आसा आनी ती बारावेक शिकता म्हजे फ्रेंड्स म्हणजे म्हजे मित्र वेदांत आराद्य प्रज्योत आमी सगळे वांगडा एका कॉलेजींत शिकता